आङो दख'ना दायोमोन आरो दख'ना दानानै आङो वाट्सापआव हगारोमोन आरो दख'ना दानानै आङो फानोमोन वाट्सापआव हगारोमोन आङो आरो वाट्सापआव हगारनायाव आङो गोबां दख'ना दख'ना फान्दों आरो बिहरदों हर मानसिफोरनोसो हरबाबो हरख'नो हालायाखै आंहा गोबां लाभ जादों आंहा गोबां लाभ मोन्दों आङो आरो बेफोरजों गोबां रां खामायनो हादों आङो रां खामायनो हा आंनि नख'राव गोबां गोबां मोजां जादों आरो बिराथ मोजां जादों आंनि नख'रा आरो बिराथ लाभ जादों आरो आङो दख'ना आरो द'खानावबो फान्दों आरो ग'लायावबो फान्दों आङो बिराथ मोजां मोन्दों आङो दख'ना फाननो हानानै आङो दख'ना दायो दायो वाट्सापआव हगारदों आरो वाटसापआव हरदों आङो बिराथ मोजां मोन्दों आङो दख'ना फान्नानै मेरला दख'ना दादों आङो हगारदों इन्टारनेटआवबो हगारदों आङो दख'ना दायै दायै नख'रा मोजां जादों आंहा दख'ना दादों आङो दख'ना मोजां मोजां दादों मोजां बायदि बायदि आगरनि दख'ना दादों आङो बायदि गाबनि दख'ना दादों आङो गोबां दख'ना दादों आङो आरो हगारदों आङो दायै दायै हगारदों आङोबा आगर आगर एरै एरै हगारदों आङो मानसिफोरनोबो फान्दों आङो इन्टारनेटआवबो हगारदों आरो आङो गोबां गोबां मुलाम्फा जादों आरो आंहा गोबां लाभ जादों आंहा दख'ना फान्नानै मेल्ला दख'ना दादों आङो आरो मेल्ला मेल्ला आखायजोंबो दख'ना दानानै फान्दों आङो आरो गोबां लाभ जादों आंहा गोबां नखराव गोबां नखराव अनसुंथाइ मोन्दों आंहा दख'ना फान्नानैबो गोबां मोन्दों आंहा गोबां लाभ जानाय मोन्दों आङो नखराव नखरनि थाखाय नखर बाहायनायनि थाखाय नखराव मैगं थाइरगं बायनायनि थाखाय आरो नखर जौगानायनि थाखाय बिराथ लाभ जादों आंहा बिराथ मोजां मोन्दों आङो दख'ना फान्नानै मेल्ला दख'ना फानबाय आङो बिराथ मोजां मोन्दों आङो दख'ना फान्नानै दख'ना दायै दायै आखाइजों एरै एरै फानहैबाय थादों आङो